मूं वटि जेके घर में पौधा आहिनि मां उन्हनि सां गॾु समुझी वियो आहियां त कहिड़े मौसम में कहिड़े पौधे खे कहिड़े प्रकार जी सहूलियत खपे उस पाणी हवा बरसाति त कीअं पौधनि खे संभालिणो आहे त मां ॾिठो आहे कुझु पौधा अहिड़ा आहिनि जंहिं खे पाणी ॾाढो खपु घटि खपंदो आहे ऐं थधि जे मौसम में त हुननि खे हिक हफ़्ते में बि अगरि ॿ ढुक बि पाणी ॾियां त बि घणो ई आहे ऐं कुझु पौधा अहिड़ा आहिनि जंहिं खे सियारो हुजे चाहे उमसु हुजे यां गर्मी हुजे उन्हनि खे रोज़ु पाणी खपे ऐं कॾहिं कॾहिं त उन्हनि खे ॾींहं में ॿ ॿ दफ़ा पाणी खपे न त मुरिझाइणु शुरू थींदा आहिनि ऐं मां ॾिठा आहिनि त पौधनि खे बि थधि ऐं गर्मीअ जो असर थींदो आहे त ॾाढी उस जॾहिं निकरंदी आहे गर्मीअ जे मौसम में त मूंखे उन्हनि खे छेॼनि में पवंदो आहे ऐं उन जे मथां पर्दो बि लॻाइणो पवंदो आहे न त सुबुह ताईं सुठा हुंदा आहिनि शाम ताईं चईं बजे ताईं पंजे बजे ताईं मुरिझाइणु शुरू कंदा आहिनि उहो ॾाढी गर्मी न बि सही सघंदा आहिनि कुझु आहिनि जेके गर्मी बि सही वेंदा आहिनि थधि बि सही वेंदा आहिनि जेके पौधा ॾाढा डेलीकेट हूंदा आहिनि ॾाढा नाज़ुक हूंदा आहिनि उन खे त एॾी तेज़ु मई जून जी गर्मीअ में अंदरि बि रखिणो पवंदो आहे कुझु ॾींहंनि लाइ हिकु ॿ ॾींहं अंदरि रखी वरी ॿाहिरि ईअं बि करिणो पवंदो आहे त मां ॾिठो त इंसाननि वांगुरु पौधनि खे बि गर्मी यां थधि ऐं बरसाति जो असर थींदो आहे हा मा मार्च जे महीने में जॾहिं स्प्रिंग सीज़न ईंदो आहे त उन में पौधनि खे वधीक ध्यानु न ॾियणो पवंदो आहे बसि उहो हिकिड़ो महिनो अहिड़ो मिलंदो आहे बाक़ी टाईम उन्हनि खे मौसम जे हिसाब सां अॻियां पुठियां करिणो पवंदो आहे